बिदि खिनाय ओमफ्राय जेनबा इसे इनै उदै सानाय बेखौ जोङो जेनबा अबथिरा डक्टर मोनथ'वा ओरै लांनो हाथ'वा बैबादि जानाय समाव जोङो हाग्रानि बेबहार खालामो आरो ना बे बेबहार खालामनाया उदै ख्रेब ख्रेब सानाय बा इसे खिलुनाय बेफोरखौ जोङो सुमफ्राम बिजौ बेफोरबादि जाहोयोमोन आरो गोदो आंनि फिसाफोरा साथाममोन नालाय साथामाव ओ सासे फिसाया जेनबा उदै इदि सालुबायथानायाव सुमफ्राम बिजौखौ आं जाहोयोमोन बिदि जाहोनायाव फिसाया हामदों आरो आरो बारा बारा जाथाराबा जों अब्लाबो बेखौ जाहोनानै इसे सागानाय समाव जोङो डक्टरनाव लाङो आरो ना डक्टरनाव लांखांनानै जेब्ला डक्टरा डक्टरनि मुलिखौ गावहा बाहायबाय बाहायनानै जेनबा उनाव जों लाबोफिनबाय बा सागाबाय